हैल्लो हांजी हांजी अच्छा एह् मनवाल आह्ले वैसे ते थोआनू में स्हेई दस्सां कि मनवाल आह्ले जेह्ड़े मंदर न में उत्थे गेदा वी ऐं ते उंदी जेह्ड़ी पूरी हिस्ट्री ऐ उदी हिस्ट्री दे पूरी जेह्ड़ी एक्सएक्ट हिस्ट्री ऐ उदे बारे च ते मिगी जैदा याद निं आह्ले क्यूंकि जदूं में गेया हा अदूं ते मिगी सारा पता हा कि ऐ केह् केह् ऐ बट अगर में थोआनू सना ते ओह् पुरे प्राचीन मंदर न उत्थे थोआनू उत्थे थोआनू बुद्धिस्ट साइट्स वी मिलगियां उत्थे थोआनू बुद्ध मंदर वी मिलगे उदे बाद उत्थे शिवजी शिवें दा मंदर वी ऐ और उदे बाद उत्थे ओह् और उ उस जगह उप्पर थोआनू ओ और मतलब एह् में आखना चाहना कि ओ ना इक ऐसी जगह ऐ जेह्ड़ी राजा महाराजा दे टाइम च समें उंदे टाइम च के उत्थे बड़े सारे मंदर बनाए गे न और उस जगह उप्पर और बड़ी सरियां चीजां न मंदर वी हैन दिक्खने आह्ले उत्थे अलग अलग धर्मा दे मंदर जि'यां तुसें सनाया में बुद्ध दा मंदर वी ऐ ते बाकि एह् ऐ कि ओह् जेह्ड़ा ओ मनवाल आह्ली साइड ऐ ओ ओह् पूरा त्रिकुटा पहाड़ियां दा थोआनू उत्थोआं लुत्फ मिलदा ऐ थोआनू इ'यां लगदा ऐ के तुस जेह्ड़े एह् जेह्ड़ा पूरा उधमपुर आह्ली साइट ऐ ओह् उत्थुं गै कोई थोह्ड़े गै दूर उधमपुर वी ऐ ते जेह्ड़े उद्दर दे मंदर न ते उंदे ते वैसे ते में थोआनू जि'यां में थोआनू सनाया ते ओह् मि लग मि थोह्ड़ा दिक्खना पोना ऐ कि ओह्दे जेह्ड़े उद्दर दे मंदर दी जेह्ड़ा उंदा इतिहास ऐ जेह्ड़ा उंदा ते इ हिस्ट्री ऐ उदे च केह् केह् चीजां न ते बाकि एह् ऐ कि तुस अगर और कोई जानकारी लैना चाहंदे ते ओ में थोआनू हुन सनाई सकना लेकिन उदे बारे च मि कोई ना पुख्ता जानकारी नेईं ऐ अच्छा ए एह् ते ए एह् ते जम्मू शैह्र च गै ऐ ते जम्मू शैह्र आह्ले दी गल्ल करा दे ना ते एह् दिक्खो जेह्ड़ा ए जम्मू शैह्र च अमर मैह्ल ऐ ए एह् बस जित्थे पंजतीर्थी आह्ला जगह इत्थे ही ऐ लेकिन एह् ऐ कि इस मंदर इस मैह्ल दी कोई देख रेख निं कीत्ति दी ऐ और इस्सी कोई शैल तरीके कन्नै इस्सी नेईं रक्खे दा ऐ ते एह् ऐ कि एह् इक इक तरीके कन्नै बोलो कि साढ़ी एह् इक पुरानी जेह्ड़ी इक आक्खी सकदे कि इक साढ़ा दरोहर ऐ ओह् खण्डार होई चुके दा इसले ते और जिस पहाड़ी उप्पर ओ ऐ ओह् पहाड़ी वी बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले खिसकदी जा दी ऐ ते ओह् जेह्ड़ी जगह ऐ उस्सी इसलै बोह्त जरूरत ऐ कि उसदी तरीके कन्नै प्रोटेक्ट कीत्ता जाए जेह्ड़ा कि और उत्थे जाने दी जित्थे तक मि लग्गा दा अनुमति वी निं ऐ इसले क्यूंकि ओह् जगह ही इसले इन्नी जैदा बोली सकदे ओ की लैंड स्लाइड बड़ा होंदा उत्थे उस एरिया च ते इसलै एह् कि बस इयै सनाई सकना में अमर मैह्ल दे बारे च कि ए की इस व च केह् ऐ इदे अलावा जम्मू च जेल्लै कोई आंदा ते ओ जैदातर हरी पैलेस गै दिक्ख दा और हरी पैलेस च वी महाराजा हरी सिंह दे टाइम दा ते उत्थे थोआनू पूरी जेह्ड़ा जम्मू दा पूरा इतिहास ऐ जेह्ड़ा जिसी अस आखने कि जेह्ड़ा डोगरा राजपूत दे टाइम दा यां जेह्ड़ी डोगरा दे पूरी सल्तनत रेह् दी ऐ डोगरा रेजिम दी ते उदे च थोआनू सारे राजा महाराजा ते उस जगह दा पुरा थोआनू लेखा जोखा मिली जंदा उदे च बाकि एह् ऐ कि बड़ी शैल जगह उप्पर ऐ उत्थोआं थोआनू बड़ा शैल नजारा लब्दा ऐ शैह्र दा वी ते शैह्र दे पिच्छे जेह्ड़ी साढ़ी तवी नदी ऐ हां तवी ऐ उदा वी लब्दा ऐ इस तरीके कन्नै तुस दिक्खी सकदे ओ ठीक ऐ ठीक ऐ